अपना भविष्य आस्तै मै ते सोचे दा मै त्यारी बी करै नी आं जियां बैंका बैंके दे पेपर आह्ले ते ओह्डे आस्तै सोचे दा मै कि मै बैंकें दे बैंके दे मतेहान देआं ते उस साइड जामां मै ओ ई यो अपना कैरियर सोचे दा ते दिक्खो हून परमात्मा दी मर्जी ऐ किस्मत बी होंदी अपनी अपनी ते दिक्खने आं केह् होंदा इयां ते मै सोचे दा ऐ कि मै ओह् इक्की साइड जाना ते दिक्खने आं हून केह् होंदा